जी सर मैंने इस पर्पज़ से कॉल लगाया था सर मुझे कार बुक करनी थी सर इंदौर से ओंकारेश्वर

ये अपना पंद्रह अक्टूबर सर सात दिन की ट्रिप है हाँ हम सात जन है सात ट्रिपल गाड़ी चाहिए सर दोनों का वहाँ से आने का भी चाहिए

जी सर सब कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं अभी पिछले वीक में गया हूँ मैं पिछले महि मंथ में गया था मैं तो उन्होंने भी बताया नहीं था ज़्यादा रेट आप बता दीजिए जी सर मैं मान रहा हूँ ना आपकी बात सर्विस रहती है क्या कुछ जी सर खाने का आपकी तरफ़ से रहेगा ऐसा गाड़ी में कोई इशू तो नहीं आएगी चलते वक़्त मतलब बंद हो गई हो कुछ इस इस तरीक़े से इशू तो नहीं आएगी गाड़ी में मतलम वहाँ तो कहीं रुकेंगे तो आप ख़ुद होटल प्रोवाइड करेंगे ऐसा अच्छा सर आप बुक उप उपलब्ध हो जाएगी गाड़ियाँ

हाँ जी कर दीजिए हमारी बुकिंग धन्यवाद